रेडियो टेलीविज़न और प्रिन्टर जैसे मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है क्योंकि रेडियो में जब हम कहीं भी समाचार या संगीत सुनते हैं तो हिंदी भाषा में भी उनको सुन सकते हैं टेलीविज़न में भी हिंदी भाषा में बहुत सारे चलचित्र दिखाएँ जाते हैं जिनको हम हिंदी भाषा में देखते हैं तो टेलीविज़न में छपे हुए भी बहुत सारे चलचित्र होते हैं लिखे हुए भी होते हैं जिनका हिंदी भाषा में उपयोग होता है मीडिया में हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि बहुत सी जगह हिंदी भाषा में लोग रेडियो टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं तो यदि उनके सामने हिंदी भाषा में हीं उनका चलचित्र चलाया जाएगा रेडियो या टेलीविज़न में तो ही वह देखना पसंद करेंगे अन्यथा वह देखना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जब सामने वाला हिंदी समझेगा ही नहीं तो वह रेडियो टेलीविज़न में हिंदी क्यों देखेगा इसलिए रेडियो और टेलीविज़न में मीडिया में हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है